हमरा घरपर जे बियाह शादी होइया ने जहाँ कठिन परिस्थिति आबैया छै तहँ की कएलहुॅं खाना बनबैयकेँ लेल हलुआइ कए लेलहुॅं तऽ खाना ओ बना दै छै तऽ ओ खानाकेँ टेंशन खतम भए जाइ छै तकर बाद बचै छै खायकेँ टेंशन खायकेँ लेल टेबुल कुरसी लगा देलहुॅं तऽ आरामसँ सब गोटा खेलक पतरि आनिकँ गिलास आनिकँ दै देलहुॅं तहन सब गोटा खेलहुॅं बरतन धोयलहुॅं एगो काज करैयवाली राखि लै छियै तकर बाद अपना सब बिछावन तिछावान कए कऽ मछरदानी तछरदानी आनिकँ सब लगा दै छियै तहन सब गोटा आराम करै छै तऽ सब गोटा मिलिकँ काज करै छियै ने बियाह शादिमे तऽ तुरत्ते काज भए जाइ छै हमरा घरपर जे कोनो राज काज होइ छै तऽ कोनो कठिन परिस्थिति नहि आबै छै जे सब गोटा मिलिकँ जे काज करै छियै तऽ सब चीज आसान भए जाइ छै तहन कोनो बात नहि छै सब गोटा मिलिकँ करबै तऽ एहिना ने हेतै काज